हैलो सर नमस्ते बस ठीक सर तुस सनाओ अच्छा अच्छा कोई गल्ल निं

ठीक ऐ ठीक ऐ जेल्लै तुस आक्खो ओल्लै आई जाह्गे सारे ठीक ऐ ठीक ऐ नेईं बी तुस करी लैएओ अरेंज हां हैले दा यूरिया दा तुस लेई आएओ ना ठीक ऐ ठीक ऐ ते किन्नी ध्याड़ी सत्त अट्ठ सौ रेट ते ऐ गै सौ सत्त सौ हां जी बंदे में दो तिन करी लैगी फिर तिन बंदे

किन्नी दो कनाल आक्खै दे ना तुस दो कनाल दो तिन दिन लग्गी जाने ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ